आङो माब्लाबा माब्लाबा गुबुन रायजोफोराव एबा गुबुन जायगाफोराव दावबायनायाव जोंनि रायजो आरो गुबुननि रायजोजों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि रायजोआहाय दासिमबो जौगासारनाय रायजो नङा आरो दासिमबो जौगानो हायाखै जोंनि गामि जोंनि रायजोआवहाय गासैबो गोग्लैसोनानै दङ गारि मटर थाखा फैसा बेफोरखौहायो दासिमबो जोंनि रायजोआवहाय मोननो थाङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि रायजोआवहाय दासिमबो उबेर होननाय गंसेबो गैया आरो गुबुन रायजोयाव थांनानै नायहैब्ला नुनो मोनो दि बिसोरनि रायजोआ गोबां गोजौ जायगा आवग्रिनानै लानो हाबाय बिसोरनियाव गारि मटरफोराबो गोबां दङ आरो बिसोरनि थांलाय फैलाय जेबो बिसोरनियावहायो खस्त' मोना जोंनियावहाय थांलाय फैलाय गासैबो खस्त' मोनो आरो बिसोरनि गुबुन रायजोफोराव थांनानै नुहैयोब्ला नोङो दसेनो गारि नांगौ जायोब्ला उबेरफोर लिंहरनानैबो थांनांगौ जायो थांनो मोनो आरो जोंनि रायजोआव बेफोरबायदिखौ मोननो थाङा जोंनि रायजोआवहाय उबेर गंसेबो मोना आरो जोङो अट'फोराव गाखोनांगौ जायो आरो अट'खौबो जोङो गोबां मोननो थाङा गोबाव गोबाव सम नेनानैसो जोङो अट'आव गाखोनो मोनो बेफोरो जाहैबाय जोंनि रायजोनि मोनसे जेंना आरो गुबुन रायजोफोरखौ थांनानै नुहैयोब्ला बिसोरनियाव गोबां रोखोमनि गारिफोर थायो आरो बिसोरनियाव दसे सम नेथ'नायनिबो गोनांथि गैया आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय गासैबो बिसोरनिया आलादा रोखोमनि जायो आरो गुबुन गुबुन जायो